कित्याक फोन केल्लो तुमी

ब्रनजलांची मुगो एक आमचीत ती गांवटीं रोयता तीं आमी वायंगी ती आसता हय आनी तुका घाटी घाटी जाय जाल्यार तीय मेळटा पूण तुका अशी तुका खावपाक जाय जाल्यार आमची गोंयचीं बरीं लागता घाटीं आसता पय तेंकां असो तुका टेस्ट एयना हय हय

हय हय तुमकां जाय तितलीं मेळटलीं पूण तुमच्यानी हांगा योवन पयली तीं पळोवची पडटलीं कशीं तुमकां जाय कितलीं जाय हय हय आनी आतां तुमकां ऑर्डर करतलीं कितें म्हणटा मोटी म्हणजे म्हणजे हातिच्या इतलीं मोटीं हो तुमकां ती वीस वीस रुपयानी वीस रुपयानी एक पडटा

हय कितें म्हणटा खंय येवचें पडटलें कांय म्हणटा तूं ती तालिगांव आमची चर्च आसा खबर आसा हय हय थंयसून बाबुशाले घरा कडेन खबर हा थनच्यान हय भितर भितर हय हय थंय एक भितर वाट गेल्या थंय तुका शेतां दिसता थंय कोणाकूय नांव विचार तूं कोणूय तुका दाखयतलीं नाल्यार थंय पावलें न्हूं पावलें न्हूं फोन कर म्हाका हय हय आं बरें आनी कितें हय हय मेळटली आनीक कितें बीन जाय आशिल्ली तुका हां हय हय सगळे भशेची भाजी मेळटली हय हय आसा आमी तुमकां जाय ती मागीर पळय आं अं आं बरें आं बरें आं